मां जेकी हाणे वॉशिंग मशीन वरिती हुनजो सॼो पाणी वहण पियो लॻे त मूंखे ॾाढी टेंशन थी पई ऐं कपिड़ा बि बराबरि न पिया सुकिजनि ऐं करंट बि पियो अचे त मां माण्हुनि खे तकिड़ो घुरायो फोन करे त उहे आया उन्हनि चैक कयो त उन्हनि ॾिठो त पाइप जे अंदरि पंहिंजे जो सिक्को अटकी पियो आहे उन्हनि कढी ॾेखारियो हुनखां पोइ पाणी भरिॼणु लॻो ऐं करंट जो ॿुधायूं त अर्थिंग वाईंर निकिरी वई तई त उहा बि जोइन करे ॾिनऊं ऐं कपिड़ा जेके बराबरि न पिया सुकजनि उन्हनि जे बराबरि सां खोले करे विझो हुनखां पोइ घुमायो पोइ ॾिसो त बराबरि सुकजंदव